हॅलो आं म्हाका आयज इवनिंगान माश्शें तुमची गरज आसलेली तुमी कितल्यांग येत्ली हां म्हाजें नांव आकांक्षा म्हाका सांची शू शूट आसा सो तुमी येवंक शकता म्हाका मेकप करपा जाय आसलो आनी माश्शी हॅस्टायल करपा जाय आसलेली तुमी तुमिची रे रे रेट सांगता माश्शी मेकप बी करपाक आनी हॅस्टायलिंगाचे माश्शे सांग सांगता ना म्हाका पळय आ म्हाका मेकप करपाक जाय आनी माश्शे हॅस्टायल बी करपाक जाय वॅश्टन वॅस्टन लायट उपकारता आं ओके कितल्यांक येवं ओके तर हांव पांसांग कशें येता शूट म्हजो आठांक आसतलो आनी म्हाका हांव पांचांग कशें येता ओके ओके